छोट बच्चा जे रहैत छथिन से होइत छनि तऽ लोक ओहि बच्चाकेँ बचेलक ठण्डामे आगिसँ सेकलक बच्चाके साफ सफैयत कयलक खूब सुन्दरसँ रखलक तखन बच्चाकेँ लोक नहा धो कऽ ओरिया कऽ राखि कऽ लोक कपड़ा लत्ता नीकसँ पहिरेलक साफ सफैयतसँ जे हमर बच्चा केना स्वस्थ रहत केना हमरा बच्चाके बीमार नहि पड़त कतेक सुन्दरसँ राखब जे हमर बच्चा नीक रहत हुनका रौदमे रखलक मालिशसभ कयलक बच्चाकेँ लहसुन तेल पका कऽ सुन्दरसँ तखन बच्चाके काजर ठोप कऽ कऽ सुन्दरसँ लोक पवित्रसँ रखलक ओरिया कऽ बच्चाकेँ लोक रखैए जाड़मे जे केना हमरा बच्चाके ठण्ढीसँ बचए हमर बच्चा केना नीक रहए ओ लोक सोचैए आ बच्चा बच्चापर ज्यादे ध्यान देबयके चाही नहि देतै तऽ बच्चा उएह बच्चाके किछु ने किछु भऽ गेल खनखनाइत रहल आ जतेक सेवा करबै जतेक बच्चाकेँ हिफाजतसँ रखबै ततेक सुन्दर बच्चा रहतै ओ होइत छै आ छोट बच्चापर हेबै करैत छै एक आदमी हरदम मौजूद रहियौ जे ओकरा अहाँ परिचर्या करियौ नहबियौ धोबियौ धुअबियौ बच्चाके कपड़ा लत्ता खीँच खाँचि कऽ तेल कुर लगा कऽ सुन्दरसँ रखियौ तऽ बच्चा बढ़िआँ रहल ओही लेल लोक बच्चाकेँ नीकसँ रखैए जे हमर बच्चाके कोनो दुःख बीमारी नहि हुए हमर बच्चा कतेक नीक रहय तखन जा कऽ से लोक उएह करैए लोक बच्चाके बचबैए की कयल जेतै बच्चाकेँ लोक बड़ कठिनसँ जवान करैए केना केनाके लोक पोसैए बच्चाके तेल कुर लगा कऽ केना केनाके लोक नम्हर करैए उएह काजे छै नहि करतै माय तऽ की कयल जेतै आशसँ लोक पोसैत छै जे हमर बच्चा कतेक सुन्दर हुए हमर बच्चाकेँ किछु हुए नहि कोनो दुःख नहि हमरा बच्चाके हुए सभ दुःखसँ हम बच्चाकेँ बचा कऽ राखी ओ लोक सोचैए तखन कि साफ सफाइके बड्ड जरूरत छै बच्चा लगमे जतेक सफैअत रहतै ततेक सुन्दर बच्चा रहतै उएह लोक सोचैए आब सभ तऽ